आसामाव जोंनि फालांगि खालामनाय बादायलायनायबादि जानानै दं बिदिनो अबेबा मोनसेखौ होयोबा बे सासेयाबो बे मोनसेखौनो होफिन्नाय बेनो आरो गेबां रोखोमनि फालांगि दङ जेरै द'खान स'खानावबो बिदिनो साहा द'खान होनाय गाननाय जोमनाय फाननाय बिदिनो देलायनाय मानाय मुवानि बेसाद बायनाय बेफोरावनो नोंनि माबा फालांगि खालामनायनि बादायलायनानै जानानै दं बेफोरनो आरो फालांगि खालामनायनि माबाफ्रा जेरै द'खान होनायाव जों बे खाथिनियाबो खाथि गोदान गोदान सोरबा सासेया होयोबा बे सासेनिखौ नुनानै बै सासेया फालांगि खालामदेरनाय बेफोर बायदिनो आरो द'खान बिदि फालांगि मुवा बेसाद खालामबा लांलाय लाबोलाय फालांगि खालामानाया नों फालांगि खालामनाय समाव गोबां खस्थ' जायो बिदिनो बायदि रोखोमनि फालांगि थांलाय फैलाय हान्थामेला हान्थिनाय जेरावबो लांलाय लाबोलाय मुवा बेसाद बायनाय फान्नायाबो सोलाय सल' जाबाय जेरै जों रोङिफ्रा एसे एनै बिजनेस गेलेनानै थाबाय गोरोंफ्रा मालाय गोरोङाव खारबाय गिदिराव खारबाय जोंहा रोङिया रोङियाव थाबाय आरो बेफोर बायदिनो गोबां बिजनेसनि दङ आरो बादायलायनायबादि जाबाय दानि फालांगि खालामनायफ्रा द'खान स'खानफ्राबो बिदिनो लांनाय लाबोनायफ्राबो बिदिनो सोसाय सल' जाजोब्बाय गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनायनि माबायाबो आलादा आलादा जुदा जायो आरो बेनोसै